हेलो बोलू सब्जी की भाव आँय सओ टाका आओर बैगन की भाव देबय वएह परवल अस्सी टाका आओर सजमनि की भाव देबय बैगन की भाव देबय आँय सीम की भाव सीम की भाव झिं झीङ्गा की भाव देबय बैगन सजमनि आलू बोलले चलू आँय आलू की भाव देबय प्याज की भाव देबय मिरचाइ की भाव देबय अँ मिरचाइ की भाव देबय ऐं मिरचाइ यौ मित हँ चालिस टाका किलो आओर बोलू टमाटर की भाव देबय बन्धा की भाव देबय कोबी की भाव देबय बोलले चलू हँ तऽ कोबी की भाव को कोबी कोबी कोबी पत्ता कोबी आओर बैगन अथी को पत्ता कोबी पत्ता कोबी पत्ता कोबी हँ फूल कोबी सेम टमाटर आँ तकर बाद बोलू सीम अर की भाव देबय मटरिया सीम कटहर की भाव देबय बोलले चलू कटहर आम की भाव देबय आम आँ लीची की भाव देबय सबटा फल फूल छै सब्जी बोलू कद्दू कद्दू कद्दू कद्दू यौ कद्दू हँ काद्दू कद्दू लोक हाँ तऽ अथी सब बोलू ने सब्जी सब आओर केना हेतय जे बिकय छै मटरिया सीम अर केना देबय ऐँ चठेल की भाव देबय चठेल चठेल करेला करेला आँ बोरा की भाव दै छियै बोरा आधा तीस टका किलो अ बोललहुँ तऽ सब्जीके नाम यौ आओर कटहर की भाव दै छै कटहर बीन की भाव दै छै खीरा की भाव दइए खीरा यौ खीरा की भाव दैये ठीके अइ रखय छी